हमरा गाँवमे एक एक परिवारमे दू भाइ छलै जेकि जकरा हरदम अपनामे झगड़ा जमीन जगहके लेल होइ त छलै ओकरासँ मने एक भाइ कोइ बाहर रहै छलै आओर एक भाइ घरमे रहै छलै जकरा ओकर पत्नीसँ कभी विवाद कभी भाइसे विवाद होइत छलै आओर एहि जमीनके लेल बहुत तरहकेँ बात आगे बढ़ि जाएत छलै ओकरा समझाबै बुझाबैके लेल बुझाबैके लेल हमरा सबके गाँवके जे छै पार्षद आबै छलै ओकरा समझाए बुझाएके रोकथाम कएके सबके समस्याके समस्या के सुलझाएल करैत छलै आओर बातके आगे बढ़ाबै नहि दए छथि छलै एहि सब कहि कए दुनू भाइमे एकता कएके रहएके सुझाव दैत छथिन बहुत बढियाँसँ समझाए बुझाएके परिवारके मिलाएके राखए लए राखिके चलै लऽ कहैत छथिन इएह सब हमर सबके मोहल्ला गाँवमे ई सब समस्या हमेशा आबए छै जकरा कि हर तरहकेँ समाज सुधारके लेल आगे बढ़ि कऽ ओकर समाधान करैत छथिन